जाबायथायो ब्रा औ नों स'नारि दा आंनो स'ना नांगौमोनहाय आंना बिहामजो लायनांसिगौ गोदोनानि आखाइनि खोमानि मोनो ना मोना बे माबायावहाय आं थांनानै दाहोहैगोन आरो ना ओमफ्राय बे गोदोनानिया बे थ'लायावहाय बिसिबां बिदियालाय दामफ्रालाय दाम गोसा गोबाङैनो लागोन्ना आंनो एसे खमायनानै हरोबा दाम गोसा गोसा मालाय एफा गोबां बुस्थु लानायखौ एसे ख'मायाबा फारसेनिफ्रायनो लाजोबगोन ना आङो आखाइनि ना माने आं बिहामजो बिहामजो लायनायसै नालाय ओंखायनो स'ना नांगौ जादों ओंखायनो सोंहरदों आं थांसिगोन लायनो औ दे